चौड़चन पाबनि छलैया ओहि दिन हमरासब के साँझे मे तऽ पाबनि होइ छै तऽ चौड़चन मे पाबनि भेलै चाँद उगलै चाँद के देखलियै बढ़िऑं से पाबनि तिहार केलियै चाँद के देखबा के चाही चाँद के देखऽ के चाहिये चाँद देखलियै आ देखला के बाद पाबनि तिहार भेलयै जे होइ छै उत्सव होइ छै से उत्सव मनेलियै एहि लऽ के चाँद तऽ लोग चाँद तऽ पहिले साँझ उगै छथिन ओ चाँद के देखल देखऽ लेल तऽ लोक तरसैत रहै छै की केना पहिले पाबनि हेतै आ चाँद देखबै तहिना हमसब पाबनि तिहार केलियै चाँद तारा के देखलियै खूब बढ़िऑं से ओकर देखऽ के चाही ओ शुभ होइ छै लोग पहले तऽ नहि देखै छै बिना फल फूल के फल फूल लऽ कऽ देखलियै पाबनि केलहुॅं चाँद उगलखिन तारा रहय सब चीज के देख सुन क के आ बढ़िऑं सॅं समय बितेलहुॅं देखलियै उगल रहै चाँद चाँद के देख के गोर लागि प्रणाम कऽ के ओहि दिन के चाँद के बहुत प्रभाव रहै छै बहुत महत्व रहै छै देखबा के चाही हर आदमी देखै छै फल फूल लऽ कऽ देखलक चाँद के तारा के देखला से शुभ होइ छै ओ देखऽ के लेल लोग बाहर घर पर अबै छे कि हम साँझ के देखब हर आदमी देखै छै चाँद के ओ चाँद देखला सॅं शुभ होइ छै ओ देखै लए लोग तरसैत रहै छै ताहि लऽ के लोक हर वखत सब दिन चाँद उगै छथि लेकिन ओहि दिन के चाँद के बहुत महत्व रहै छै एहि लए के सब देखै छै आ हमहुँ सब देखलियै चाँद के ओहि दिन बहुत प्रभाव होइ छै चाँद देखला सॅं बहुत कामना पूरा होइ छै ल क